चिड़ियासभके देखैत छी चिड़िया तोता बड़ नीक लगैए हमरा सभके कोयल जे छै कोयलके आवाज बड़ सुन्दर छै कौवा जे छै से काँय काँय काँव काँव करैत रहैए जे चिड़ै चुनमुनी छथि से एगो भेलै जेना तोता भेलै सुगा भेलै मेना भेलै बगड़ा भेलै बहुत रङ्गके बहुत रङ्गके चिड़ै चुनमुनी चिन्हेबो नहि करैत छै जे बगड़ा भेल जे कीसभ छै कोन कोन चिड़ै चुनमुनी सभ हमसभ गेल रही एगो पटनामे गेल रही देखय लेल चिड़ियाखानामे तऽ बहुत रङ्गके नाना पर केतना प्रकारके चिड़ै चुनमुन जे चिन्हेबे नहि करै जे कोन चिड़ै चुनमुनी कोन कोन कोन कोन छै से हमरा सभकेँ समझेमे नहि आबय जे कोन चिड़ै चुनमुनीके नाम कथी कथी छै से देखयमे तऽ खूब सुन्दर सुन्दर चिड़ै चुनमुनीसभ लागै जे बहुत सुन्दर सुन्दर रङ्ग बिरङ्गके चिड़ैसभ कि कोन कोन चिड़ै कोन कोन नामसभ छै से कोठापर आबै छथिन आयल चिड़ैसभ तऽ एकरा कनि दाना छीटि देलहुँ कनिक पानि धऽ देलहुँ तऽ पीबि लैत छथिन जे ओकरो सभकेँ के खाना पीना देतै तऽ हमहीँसभ अपन धेलहुँ तखन ओएहसभ खा कऽ ने छीटल छुटल रहतै तऽ जिवतै जीव जन्तुसभ धान पसारैत छी तऽ ओएहसभ ओएहसभ खा खा जाइए ओहि सभके अपन छीट छुट छाटि देलक रङ्ग बिरङ्गके चिड़ै चुनमुनीसभ छै जेना भेलै कौआ भेलै मेना भेलै चिड़ैया भेलै तोता भेलै बगड़ा भेलै रङ्ग बिरङ्गके चिड़ैसभ भेल सुगा बड़ नीक छौ सुगा कहुँ चलि जाइत छी तऽ सुगा अथी करैत रहैए काँव काँव काँव काँव कयलक जे ओ अपना जीव जन्तु जे बुझलहुँ मनुख जँका जे बुझलहुँ छथिन हमसभ सुगाकेँ पोसैत छी रङ्ग बिरङ्ग सिखबैत छी बातसभ सिखैए किओ आबिओ गेल तऽ मिट्ठू मिट्ठू कऽ कऽ कऽ सभके जे कहलनि जे कोन कोन सुगासभ जे के अथी करैए